गोंय जेन्ना पोर्तुगिजां कडल्यान स्वातंत्र जालें एकुणशें एकसश्टान तेन्ना आमचे मनोहरभाय मनोहरबाब सरदेसाय कविता बरयल्ली तेन्ना ताणें उल्लेख केला की गोंयांत सात लाखक सात लाख कोंकणी मनीस आसा आतां आमी पळोवंक गेले जाल्यार दोन हजार अकराचें जनगणणे जनगणने प्रमाणें कोंकणीची कोंकणी उलोवपी मनशांची संख्या आसा अठ्ठावीस लाक दोन हजार आनी दा दोन हजार एकविसांत जावपाचो आशिल्लो तो सेन्सस पूण तो जालो ना पूण आमी अदमास उक्तायतात की बाबा तीस लाख तीस लाखा वयर आमी पाविल्ले आसा आनी कोंकणी ही भाशा आसा ती गोंयांत उलयतात कोंकणांत आसा मंगळूराक आमचे भरपूर लोक आसात आनी ते मंगळूराक ते नोटेड पर्सनॅलिटीज बी आमचे आसा आनी तेच प्रमाणे के के केरळाक केरळाक आसा आनी कोंकणी म्हण अशें म्हणटा की कोंकणी केरळाक ते तीन लाख लोक चार लाख लोक आसा आनी ती भाशा ति तिगून उरल्या कारण ते जिबेर दवरल्या ते घरांत उलयता आनी तेंच प्रमाणे तसो तांकां त्रासूय जाता जेन्ना ते ऑफिसांत वतात तेन्ना तांकां मल्याळी मनीस म्हणून दाखोवचें पडटा नाजाल्यार तांकां केरळाच्या सरकारान सट्ट करून जॉब मेळना ते बाबडे मल्याळी म्हूण दाखयता पूण तांचें तांचो मोग जिबेर ओंठार तांचो कोंकणी आसा आपसांत ते कोंकणी उलयता मल्याळमाचेर तांचेर प्रभाव जाल्लो आसा आनी तेंच प्रमाणें कोंकणी ही स्वतंत्र भास ती मराठीचे मराठी भाशे भाशेची बोली बी अशें कांय ना कोंकणी ही स्वतंत्र भास मराठीची सिस्टर लँग्वेज अशें म्हणल्या जाता आनी तेच प्रमाणें स्वतंत्र भास मराठीची सिस्टर लँग्वेज आनी मालवणी जी बोली पळय आसा ती कोंकणीचेंच हाज्या खाला खाला येता आनी आमी म्हाका दिसता गोंयांत जेन्ना आमी आमी पळयले देशाचे आमचे तेन्नाचे वायज प्रेजीडेंट व्येंकय्या नायडू सुद्दां नोडा ते कॉलेजीच्या उक्तावणाक आयिल्ले दोन वर्सां पयलीं तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी म्हणिल्लें मदरटंगांक आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय अशें म्हणोन पूण आमकां दिसता कित्याक लागून म्हूण आमकां खबर ना पूण गोंय सरकार जरी केंद्र सरकाराक जरी सुद्दां म्हणलें धाव्वेचें शिक्षण न्ही मुळावें शिक्षण एक प्रायमरी म्हणा एक ते चवथी मेरेन शिक्षण जें आमी मिडीयम ऑफ इंन्स्ट्रक्शन आमचें इंग्लीश आसा आनी गोंयांत तर ताचेर तर बरोच वाद जाल्लो ते तरी आमी चवथी मेरेन आमी मिडीयम ऑफ इंस्ट्रक्शन म्हाका दिसता गोंय सरकारान जाता तितल्या बेगीन आतां नीव एज्युकेशन पॉलिसी येवपाची आसा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्या प्रमाणें फुडल्या वर्सा ती चालीक लावपाची आसा सो त्या हाज्या खाला म्हाका दिसता कोंकणीक चवथी मेरेन तरी सामकें मिडीयम ऑफ इंन्स्ट्रक्शन कोंकणीन करूंक जाय तें इंग्लीश इंग्लीश मिडीयम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आमचें कोंकणी करता म्हूण सांगिल्लें पूण कांय कारणाक लागून तें इंग्लिशूच आसा ताजेर कांय जावं ना आनी त्याच प्रमाणें आमची कोंकणी एट्थ शेडुलान कॉन्स्टीट्युशनांत आमची आसा आनी म्हाका दिसता ती भाशा कागदारूच आसा की बाबा गोंयची भास कोंकणी म्हुणोन जेन्ना आमी कितेंय करता फंग्शन बीन प्रोग्राम तेन्ना आमी इंग्लिशेकूच म्हत्व दिता कोंकणीचेर तितलो भर पडना अथवा आमी खंयय रस्त्यार पाविल्ले आसा टेक रायट टेक लेफ्ट अशे बरयता उजव्यान दाव्यान अशे कांय बरयल्ले आसना आनी तेच प्रमाणें गोंय गोंयांत दिसाक तरेतरेचे लोक येता रावता बाकीचे गोंयांत तरेतरेची संस्था आसा केंद्र सरकाराचीं ऑफिसां बी आसा भारत भरचे लोक येता रावता ते आमी जेन्ना बँकेन बीन वता तेन्ना ते हिन हिंदी उलयता आमकां गोंयकारां हिंदी समजता ना न्ही पूण जाल्या तरी आमचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक थोडे जे बाबडे जाणटे बी आसा तांकां एक एकदां सट्ट करून हिंदी उलोवपाक जमना सो म्हाका दिसता आमी कोंकणी जाता तितले शाळेंनी म्हणा हायर सेकेंडरी विद्यापिटांत तर ताचो मोटो भुमिका आसूंक जाय विद्यापिटांत आमी कोंकणीक तर कोंकणीचो आमचो एम ए इन कोंकणी डिपार्टमेंट आसा आनिकूय आनिकूय फंक्शनां जावंक जाय कोंकणी आसा ती आमी जिती दवरूंक जाय ती अठ्ठावीस लाख तीस लाख आसा म्हणटा ती आमी कोंकणी जिती दवरूंक जाय कोंकणी आमची स्वातंत्र भास ती कोणाचीच बोली न्हय